संवसाराक म्हाका जर भोवंडी करपाक मेळ्ळीं जाल्यार हांव पयलेंत अंदमान हें जे कारागृह आसा ज्या जाग्यार वीर सावरकराक दवरिल्लें थंय वचपाचो म्हजो विचार पयलो आसतलो कारण वीर सावरकराक डब्बल जन्म ठेप दिल्ली आसा आनीक भारत जरीं स्वतंत्र जाल्लो आसलो तरी स्वतंत्र जाले नंतर सुद्दां तांका कितलेंशीं वर्सां बंदखणींत घालन दवरल्ले ताचे बद्दल मनांक खूब एक वायट आनी खंत दिसता ज्या जाग्यार वीर सावरकरान आपले अर्दाचे वयर आयुश्य त्या बंदखणीत घालयलां त्याच जाग्यार तांणी तेल काडपाची कुल्ल ओडप त्याच जाग्यार थंय संडास करप थंयच मुतप आनीक जेवण ना खाण ना अशें खूब वायट स्थितीक तांका थंय दवरले गेले तशें भारत स्वतंत्र जातकीर आमच्या वेगळें वेगळें जे लिडर्स आसात तांच्यानी तांका सोडोवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाताले कारण इंग्रज सोडून गेल्ले न्ही भारताक पूण तरी आसतना तेंचे विशीं तसो विचार कोणे केलना आनी तांका तशेंत त्या बंदखणीक दवरलें येदे व्हडल्या वीर सावरकराक जे ख्यास्त ताणें भोगली त्या बंदखणीक तेचे विशीं खूब म्हणजे खूब मनाक चटको लागता तांका कविता बरोवपाच्यो आनीक कथा बरोवपाची खूब छंद आशिल्लो ताणी वेगवेगळीं कविता बरयलां ने मजसिने परत मातृभुमिला ही कविता तांची अज्रांवर आसा पूण ताणी त्या वण्टीचेर अंदमानाच्या वण्टीचेर स्वताच्या नाखटांनी कविता बरयली हो जो भाग आसा थंय वचून ते पळोवंचे अशें मनांक खूब दिसता आनी तें पळोवन निदान सावरकर सावरकरान जे त्रास काडलें ह्या भारत भुमी खातीर तें प्रा त्रास थोडे तरी अणभवचें अशें मनांत एक हे जाता आनी पळोवन सावरकराक आमी नमन करपा जाय ताचे खातीरच अंदमान वचून ते जे कारागृह आसा ज्या कारागृहाक सावरकराक डांबिल्लें तें कारागृह ह्याच जन्माक वचून केन्ना तरी पळोवपा मेळटलें कांय कितें असो मना विचार येता पूण आरोग्याची अडचणी लागून आनी वयाचे अडचणी लागून इतलें पयस वसपाक बी जायना पूण जर मेळ्ळीं संदी वचपाची जाल्यार त्या कारागृहांक वचून ती बंदखण पळोवपाची मनांत खूब इच्छा आसा